ओइ माबायाव लोखि बाजाराव थांनो ना थाङा बियो अह मागो बायनानै थांगोन माथो थियेटार लाबोगोननो माथो माथो थांगोन अह बेसेसो लागोन बा फाराया आरो लोंनायनिबो साहा खरस लांना फैखुमादों आरो थियेटारालाय मा थियेटार बेयो सोरनि होनबाथ' बिराद मोजाङानो नायगोन र' बिखौ टिकेटनि दामालाय बेसेबां

थाब थांनांगोन होनबा मोजां टिकेट मोननाय बायदि अह बारा एसे मेसें बा बानजाया आरो बेवाइफोरखौबो लालै ए थारमाने साल्थि आरो दा बेसोर सानैजों नुवाखै ना नोंथांनिजो आंनिदों गोबाव जाबाय ना बिब' बिनानाव लोगो हमलायनांबाय ना एखे गामिनिनो खागि गंसेनिनो लाना फैनाय सानैबो अह दे साल्थि दे अह लाना फैदो दे आमोखिखौ लाना फै अह दे दे दे दे दोन